हमरा खाना बनाबऽ लए आबऽ हैय खानामे दालि बना लै हियै दालिमे छौङ्क पड़ै तऽ बहुत अच्छा लागै जीराके छौङ्क परन्तु दालि बहुत अच्छा लागै खावेमे आओर भुजिया भी बना लै हियै भुजियामे मिर्च डालै हियै लाल मिर्च लाल मिर्चसँ टेस्ट बहुत अच्छा आबै हैय सब्जी बना लै सब्जीमे गरम मसाला डालैसँ सब्जीके स्वाद बदल जा हैय सब्जीमे नॉर्मल मसाला डालै हैय तऽ सब्जी ठीक ही लगै लेकिन गरम मसाला डालैके बाद सब्जीके स्वाद बदल जा हैय अच्छा लगै हैय खावैमे सबकेँ पसन्द आवऽ हैय आलू दम भी बना लै हैय मटर पनीर भी बना लै मटर पनीरमे गोटा गरम मसाला डाललाके बाद ओकर स्वाद बदलै हैय पुलाव बना लए पुलावमे घी घी सबसँ महत्वपूर्ण चीज हैय घी डाललेसँ पुलावके स्वाद भी बदल जा हैय आओर घीमे गोटा गरम मसाला तेजपत्ता ई सब डालै लऽ पड़ै हैय पुलावमे